हम तूफान कम्पनीके पंखा खरीदलहुँ जे बड्ड नीकए बड्ड नीकसँ हवा दयए आ बाक़ी सभ किछु ठीकए बहुत नीकसँ कूलरो ओकरा सामनेमे फेलए आ गर्मीके मौसममे बहुत आरामदायक पंखाए बहुत नीक चलैए आ